हमे अहाँके दोकानमे गेली स्वेटर लाबय लेल स्वेटर अहाँ अच्छा नहि देलियै स्वेटर फटल छै अहाँ अहाँ हमरासँ ज्यादे रुपैआ लऽ लेलियै अहाँ स्वेटर अच्छा नहि देलियै स्वेटरमे ठण्ढ लागिते हइ अहाँके दोकानमे हम केना कोना कऽ हम जेबै सभ सामान खरीदै लए कोइ भी सामान होइ हइ अहीँके दोकानमे हम लै छी अहाँ हमरा स्वेटर दऽ कऽ ठकि लेलियै अहाँ अच्छा स्वेटर नहि देलियै स्वेटरमे ठण्ड लागिते हइ अहाँ फटल स्वेटर देलियै आँय स्वेटरमे दाम बहुत लऽ लेलियै स्वेटर स्वेटरमे दाम बहुत लऽ लेलियै अच्छा नहि हइ स्वेटर अहाँके दोकानमे हमे किछु नहि खरीदबै अहाँ हमरा आरकेँ ठकै छियै अहाँके दोकानमे हम आब कभी नहि एबै किछु खरीदै लए दोसरा दोकानमे चलि जयबै लै लए अहाँ बहुत हमरा आरकेँ ठकि लै छियै अहाँ अच्छा स्वेटर नहि देलियै हमरा स्वेटरमे ठण्ढ लगिते हइ अहाँ हमरा आरकेँ अच्छा कहि कऽ स्वेटर दऽ देलियै आ स्वेटर फटल निकललै स्वेटरके दाम भी बहुत लऽ लेलियै अहाँ स्वेटर अच्छा नहि देलियै स्वेटर हम अपन रिटर्न करि लिउ स्वेटर हम नहि लेब स्वेटर अहाँके दोकानमे हम अगिला दोकानमे हम स्वेटर लऽ लेबै से अहाँ ठकै छियै अहाँ अच्छा कपड़ा नहि दै छियै कोइ भी काज होइ हइ अहाँके दोकानमे हम जाइ छी सारा सामान लै छी अहाँ हमरासँ ठकि लेलियै अहाँ किछु भी अच्छा नहि दै छियै अहाँके दोकानमे आइ दिनसँ हम किछु नहि लेब अहाँ अपना हर सामान खराबे दै छियै कहै छियै अच्छा हइ कोइ भी अच्छा सामान नहि निकलै छै स्वेटर दऽ कऽ ठकि लेलियै हम आइ दिनसँ अहाँके दोकानमे किछु नहि लेब कोइ भी सामान हम अहाँके दोकानमे नहि लेब अहाँ अपन हरेक सामान अहाँ ठकि लै छियै हमे अगिला दोकान जा कऽ हमसभ सामान लऽ लेबै अहाँके दोकानमे कोइ किछु नहि लेब हमे अहाँके दोकानमे हरेक सामान अहाँ गलती दऽ दै छियै आइ दिनसँ साम स्वेटर देलियै बहुत महँगा स्वेटर देलियै पाँच सए के स्वेटर रहै अहाँ ठकि लेलियै स्वेटर हम नहि लेब अहाँ अपन स्वेटर राखि लिउ आइ आइ दिनसँ हम अहाँके दोकानमे किछु नहि लेब अहाँ हरेक समान महँगा दऽ कऽ ठकि लै छियै कहै छियै बहुत अच्छा होतै अहाँ कहै छियै अच्छा होतै आ तऽ उहाँ घरपर जाइ छियै तऽ हरेक कपड़ासभ खराब रहै छै अहाँके दोकानमे हम किछु नहि लेब अपन कपड़ा राखि लिउ हम नहि लेब आब हम अगिला दोकान जा कऽ सभ सामान लऽ लेब से अहाँ हर हर कपड़ामे ठकै छियै हमरा कोइ भी सामान लै छियै से अहाँ ठकि लै छियै से अहाँ स्वेटरमे हमरा ठकि लेलियै हम नहि लेब किछु नहि लेब